हैलो ॿुधायो हा ॿुधायो हा माना ईअं न तव्हांखे छाजे लाइ खपे बंगलो ठाहिराइणो अथव त तव्हांजी माना शहर में खपेव ॻोठ में खपेव की न ॻोठ ॼे ॿाहिरि खपेव माना गार्डन ठाहिराइणो अथव त पोइ ईअं समझो त तव्हांखे घणा एकड़ खपंदी हा टे चार एकड़ पोइ घणी लागत वारी खपे भई हिनमें तव्हां वठंदव हा हीअं त शहर में ॿ ॻोठ में सम्झो अलॻि अलॻि पासन अलॻि अलॻि लागत वारियूं आहिनि त को सुठो सुठो आहे वसंदणु आहे हा सिंधी पंहिंजा हुजनि उहा तव्हांजी ॻाल्हि सची त माना ईअं सम्झो नि तव्हां की माना घणी लागत ते खपेव ये चारि खनि एकड़ पंजीह वीह पंजुवीह लख त पो वीह पंजुवीह लख त हिते ॻोठ में त एतरी कोनि मिलंदी थोरो परे वञिणो पवंदो हा हुते घणेई माण्हू रहनि था त पोइ इहा पए हिकु अथव पंहिंजे उन पासे थोड़ो परते आहे परते हले की न वेझो खपे सिंधी आहिनि पर माना हुते बि रहनि था पोइ हींअर घटि घर आहिनि पोइ धीरे धीरे वसंदो नि हुते सभई वठन बि था सभु वठन बि था हुते थोरो तव्हां आहे नि थोरो परते वेंदव नि त थोरो तव्हांखे सस्ते में थींदव ऐं जीअं वेझो ईंदव त थोरो माहंगो थींदो वेंदो हा त माना तव्हां चओ ता वीह पंजुवीह लख में चारि पंज एकर खपे त पो उहो थोड़ो परते लॻंदो पर हुते हींअर पए ठहनि बि था इलाही ऐं इयो पंज साल खां पोइ ॾाढो वसी वेंदव सलाह कंदव हा पोइ चइजो जिते खपेव हा पोइ तव्हां जेॾी महिल अचो ॿई ॼणा अचो त पोइ मूंखे ॿिनि ऐं हिकु हंधि त कोन्हे ॿिनि चेन हंधि आहे जिते तव्हांखे पोइ सम्झ में अचे ॾिसो त पोइ ॿई ॼणा गॾु अची गॾु अचो हा पोइ ॾेखारियांव हिकड़ी ॻोठ खां वेझी भी आहे न न मां मुंहिंजो त मुंहिंजो त दादी ज धंधो ई इहे आहे तव्हां मूंखे फोन कॼो अचणा हुजो ओॾी महिल मां तव्हांजे लाइ हाज़िर आहे तव्हां तव्हांजे घोट खां सलाहु कयो टाईम नकी करे मूंखे फोन कयो हा पोइ अघु हाणे जेको हूंदो उहो बाज़ारि बाज़ारि में जीअं अघु हले थो हा पोइ उहो हाणे मूंखे वठी ॾियणी आहे पोइ हाणे जेको हूंदो मां घटि कराए ॾींदोमांव हा अघु हुननि सां सम्झंदुमि तव्हां खाली ॾिसी त वञो वठी अचोसि कॾी वठी ईंदव भले हलो